की बात ठीक छै हमरा सबके एतऽ भरद्वितीआ होइत छै भाय बहिनके पाबनि बुझलियै बड नीक होइत छै ओ सेहो बतबैत छी हम भरद्वितीआ जे होइत छै ओहिमे भाय बहिन रहैत छै बुझलियै ओकरा की कयलहुँ हमसब गायके गोबरसँ हमसब नीप देलहुँ आ नीप कऽ आ ओहिमे की कयलहुँ चाउरके आटाके एगो कटोरामे घोरि लेलहुँ आ ओहिमे फूल बना लेलहुँ बनाकऽ सिंदूरके ठोप कऽ लेलहुँ अखरा नहि रहऽके चाही अशुभ मानल जाइत छै हमरा सबकेँ मिथिलामे ओकरा सिंदूर पूरा लगा देलहुँ आ तखन पीढ़ी धऽ देलहुँ पीढ़ियो पर हमसब फूल बना दय छियै सिंदूरके ठोप कऽ देलहुँ ओहि पर भाय बैस जाइत छथिन भायके चानन कऽ देलहुँ काजर कऽ देलहुँ सिंदूरके ठोप कऽ देलहुँ फेर की कयलहुँ पीतलके एकटा मटकूरी जकाँ हमसब रखलहुँ जाहिमे पानके पात देलहुँ पाँच गो सुपारी देलहुँ अकुरी धयलहुँ सब चीज धऽ कऽ फेर भाय बैसैत छथिन नहा सुना कऽ पहिर ओढ़ि कऽ पीढ़ी पर भाय बैसथिन नीचाँमे बहिन बैसैत छथिन हुनका की कयलहुँ जे चाउरके आटाके रहैत छै घोरल बाटीमे धयने रहलहुँ जे सब अथी कयलहुँ ने ओहिमे राखि लेलहुँ कनी भायके हाथमे बीचमे लगा देलहुँ तखन सिंदूर लगा देलहुँ आ जे पानके पात रहैत छै ने से हुनका हाथ पर धऽ के आ एक लोटा अछीनजल धयने रहलहुँ आ मंत्र हमसब पढ़ैत छियै गङ्गा नोतैत छथि जमुनाके हम नोतैत छी अपना भायके भायके औरदा बढ़ै कहिके आ ओकरा धो देलहुँ तीन बेर हमसब करैत छियै बुझलियै बड नीक भाय बहिनके होइत छै आरो कथी आरो कथी सीखब बहुत नीक जकाँ हँ मधुश्रावणीओ रक्षो बंधन बड नीक लागत मधुश्रावणीके तऽ सुनबै तऽ आओर नीक लागत जे जेकर जे एकरा जे जे आदमीके लड़की रहैत छथिन हुनका जे बिआह भेल भऽ कऽ आ तखन जखन साओन मास आयल पञ्चमीके एक दिन पहिले ओ नहा खाय छथिन नहा खाय कऽ हँ तखन ओ की करैत छथिन फूल लोढ़ि कऽ सब साथी सबकेँ साथे जाइत छथिन फूल अनलहुँ हमसब बहुत दूर दूर गाछी वृक्षमे गेलहुँ बाँसके पत्ता तोड़लहुँ सब आदमी मिलके भोला बाबाके गीत गेलहुँ सजेलहुँ ओ लऽ के अयलहुँ आ पञ्चमी दिन बुझलियै जाहिमे कोबर बनल रहैत छै तकरा खूब सुंदरसँ नीप पोतिके रखलहुँ नाग नागिनके चित्र बनेलहुँ आ ओहिमे पूरैनके पात पर नाग नागिन लिखलहुँ बाँसके पात सब रखने रहलहुँ आ ओहि रातिमे जहिआ फूल लोढ़िके एलियै ने ओहि रातिमे हमसब जे माय पितिआइन सब मिलकऽ गौरी बनाबैत छथिन गौरी बनेलहुँ गौरी बनाकऽ फेर प्रात भेने सासुरूसँ गौरी अबैत छै आ नैहरोसँ हमर सबके बिआहमे गौरी रहैत छथिन ओहो गौरी तीनटा गौरी हमसब पूजलहुँ पूजि कऽ आ तखन हुनका सबके लाबा दूध चढ़ेलहुँ नैवैद्य चढ़ेलहुँ सब बेर कहियो तेरह पाबनि रहल कहियो नओ रहल सब दिन सबके भेल पूजा कयलहुँ सब नाग नागिनके नाम लऽ कऽ सब रङ्गके नैवेद्य चढ़ेलहुँ नेबू लताम मखान मिसरी कटहर केला जे सब मिलैया सब चीज मिल कऽ हुनका नैवेद्य दय छिअनि पूजा करैत छियै जिनकर सुनैत छी अहाँकेँ ध्यान कतऽ कऽ लय छी बैस कऽ बैसू ने बैसू चारिटा बनबैत छी बैसू ठीक ठीक हँ ठीक आयब जखन कोनो अथी होयत ने तऽ आयब पूछि लेब कोनो दिक्कत होयत तऽ हम अथी करब